जय झूलेलाल अॼुकल्ह जी विज्ञान ऐं टैक्नॉलोजी ॾाढी तरक़ी करे वई आहे ऐं असांखे नंढे में नंढी ॻाल्हि जी जल्दी ही ख़बरु पैजी थी वञे दुनिया जे कहिड़े बी कुंड में कोई किसो या हादिसो या क़ुदिरत जो क़हर थिए थो त जल्दी ई ख़बर पइजी थी वञे इन करे माण्हू हुते जल्दी पहुची वञनि था ऐं मदद करण लाइ रेडी रहनि था ऐं प्रार्थना वगैरह कनि था जेके हुते नथा पहुची सघनि नई तकनीक जे करे अॼुकल्ह ॿार खे जाम सहुलियत थी पियूं आहिनि जीअं त अॼुकल्ह नंढा नंढा ॿार टीवीअ में बैत कलर ड्राईंगियूं ऐं जामु कोई ॾिसी करे जामु जामु कुझु सिखनि था त हिन करे उहे भई अॼुकल्ह ॿार खे ॾाढी सहुलियत थी पई आहे जय झूलेलाल